मूं मूंखे जय झूलेलाल मूंखे झूने पिकिचरनि में कलाकार धर्मेंद्र राजेश खन्ना ऐं अ अमिताभ बच्चन या गाना ॾाढा सुठा लॻंदा हुया उन्हनि जी पिचर बि ॾाढी सुठी वणंदी हुई ऐं लाइ उन गाना बि सुठा हूंदा उहे गाना लता मंगेशकर ऐं अशोक कुमार जा हूंदा हुआ लता जो आवाज़ु ॼण त कोयल जो आवाज़ु करे चवंदा हुआ त भई उन्हनि जो आवाज़ु ॾाढो सुठो आहे ऐं असांजे देश में लता मंगेशकर ऐं अशोक कुमार गाननि जे करे मशहूरु थी विया हुया